ہندوستان کی سرکاری زبانوں میں ہندی اور انگریزی شامل ہیں آئین ہند کے مطابق ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں مرکزی سرکار سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جبکہ انگریزی کو بھی سرکاری کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن صوبائی طور پر دوسری زبانوں کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جیسے بہار میں اور یو پی میں بھی اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اسی طرح دوسری صوبوں میں دوسری مقامی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں بائیس تسلیم شدہ زبانیں بھی ہیں جنہیں ریاستی سطح پر سرکاری زبان کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے یہ زبانیں ہیں بنگالی گجراتی ہندی کشمیری مراٹھی پنجابی سنسکرت سندھی تمل تیلگو اردو یہ تمام زبانیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور کئی ریاستیں اپنی علاقائی زبان کو بھی سرکاری زبان کے طور پر اپناتی ہے ہندوستان میں سرکاری زبانوں کے علاوہ بھی کئی علاقائی اور غیر سرکاری زبانیں عام بول چال میں استعمال ہوتی ہیں